हैलो राहुलजी बाजै छलिया हँ अहाँके एल ई डी बल्ब लेने छलहुँ हँ एकरामे खराबी भऽ गेल हँ नहि ई थरथरा रहल अछि ई एकर रौशनी जे छै ने ओतय प्रकाशवान नहि जादा दऽ रहल अछि जरैत जरैत थरथरा रहल अछि जरा कतेक दिन चलबाक रहय से ई दस दिनसे जादा नहि चलल अहाँ कोन बल्ब दऽ देलियै हमरा जे एतेक खराब बल्ब देलियै हँ जेकर मतलब सोचने नहि रही हम जे अहाँ किए एहन बल्ब देलहुँ हमरा एहन बल्ब नहिे बनाबी से ठीक रहय अहाँ एहिमे बढिऑंसँ कार्य करितहुँ बल्बमे बढ़िऑं चीज लगैतहुॅं जहन पैसा लै छलियै तऽ बढ़िऑं ने बल्ब देबै ई बल्ब थरथरा रहल यऽ एकर एल ई डी एकटा फूटल छलै हँ तार एकटा घीसल छलै हँ लागैया जे चूहा काटलक हँ लेकिन चूहाके तऽ नहि लागैया ई घीसल छलै हँ से करियो चेष्टा